लोगोफोर आं नोंसोरनो दिनै मोनसे गाज्रि सेम्पुनि सोमोन्दै खिन्थानि बे सेम्पुआ जादों ट्रेजेम्मे सेम्पु बे ट्रेजेम्मे सेम्पुखौ जै फुनबाय नोंनि खर'आव खावफि जाखागोन आरो लोगोसे खानाय ग'ग्राबो जागोन आरो खर' साग्राबो जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे ट्रेजेम्मे सेम्पुखौ मालाबाबो फुननो नांथारा बे सेम्पुखौ जै खनसे फुनबायना बे मानसिनि खर'आव खावफि गैयाबाबो खावफिया जाखागोन आरो खानाइ ग'ग्रा नङाबाबो खानाइआ गबाय थाग्रा जागोन आरो खर' साग्राबो जागोन आरो बेबो मोनसे खर'नि बेराम बायदि ना खर'आ सानफ्रोमबो सुबाय थाबाबो खर'आव खावफिखौ खारहोनो नागिरा जै खनसे जाबायना होनबाथाय मानसिनि खर'निफ्राय खावफिया खारनो नागिरा बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन नोंसोरो मालाबाबो बे ट्रेजेम्मे सेम्पुखौ फुननो नाङा आरो बे सेम्पुखौ मालाबाबो बायनो नाङा गलाफोराव थाङोबा गलादारफ्राथ' जेब्लाबो मोजां मोजां रावजों गोदै गोदै रावजों सेम्पुफोरखौ फानखायो ना बेफोर खोथाफोरखौ मालाबाबो मानिनाङा गनायनो नाङा बम्ब्रायजानो नाङा लोगोफोर बे ट्रेजेम्मे सेम्पुखौ नोंसोरो मालाबाबो फुननो नांथारा नङाबा नोंसोरनाबो खानाइ ग'ग्रा खर' साग्रा आरो खावफियाथ' जाथारखागोन लोगोफोर बेनिथाखायनो बे सेम्पुनिफ्राय जेब्लाबो गोजानाव था लोगोफोर